सिगाङाव जोङो ओ गेलेनायनि खेलाफोरखौ जोङो टिभि बा बहायबा ओ जायगाफोराव थांनानै नायनांगौ जायोमोन दा जोङो मबाइलनि ओ दा जोंनो जों गेलेनायनि नायफुंनाय जायो जेरै गेलेनायाव आइ पि एल फिफा वर्ल्ड काप आरो प्र' काबादि खेल' इन्दिया बेफोरखौ जोङो मबाइलजों नायनो मोननाय जायो एबा मबाइलावनो जों आपडेट मोनजोबो